मध्य प्रदेश में बहुमूल्य जनजाति है बहुत सारे अलग अलग तरह के जनजाति होते हैं जो अपना अलग अलग तरह का कार्य करते हैं जैसे अगर कोई झाड़ू बनाते हैं तो कोई वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो कोई लोहार का काम करता है जैसे कोई लोहार से जैसे तवा वगैरह ये क कुल्हाड़ी है और ये सारी चीजें बनाते हैं जो अन्य सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं जैसे कि कोई लोहार है तो वो लोहे का काम करता है वो लोहे से बनी सारी चीजें बनाता है और कोई दरी वगैरह बनाता है कुछ जाति के लोग होते हैं जो दरी बनाते हैं कुछ झाड़ू बनाते हैं वो झाड़ू वगैरह बहुत सारे झाडू हैं चटाई है बिछाने के लिए वो भी उससे बनाते हैं और कुछ वो कुम्हार कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं मिट्टी से बने हर चीज बनाते हैं ओर कुम्हार हैं और बहुत सारी ऐसी जनजाति होती है जो अलग अलग तरह का काम करते हैं अपने ना गुजारा करते हैं जैसे उसके वजह से उनकी पहचान होती है जैसे कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है मिट्टी के बर्तन बनाता है ओर मिट्टी से बने मूर्तियाँ भी बनाता है जैसे गणेश जी की मूर्ति है माता जी की मूर्ति है और बहुत सारे ऐसे मिट्टी की जो चीजें हैं वो बर्तन हैं वगैरह ये सारी चीजें बनाते हैं और कुम्हार जो है वो लोहे से बने सारी चीजें बनाता है जिससे उसके उसकी पहचान होती है कि हाँ ये लोहार है और ये इनसे बने सारी चीजें बनाता है और जो बिल होते हैं आदिवासी होते हैं वो भी एक गाँव में जा जाकर वो लोहे से बने सारी चीजें बनाते हैं और वो गाँव में मेला वगैरह लगाते हैं और वहीं पर सारे काम करते हैं और बहुत सारी चीजें उनसे लोग खरीदते हैं और उनसे उनकी पहचान होती है कि हाँ लोहार है तो ये लोहे से बने सारी चीजें बनाता है और अगर हम मिट्टी से बने चीजें अगर कहीं से खरीदनी है तो कुम्हार के पास जाना पड़ेगा क्योंकि कु कुम्हार ही एक उनकी कास्ट के मतलब उनकी जाति की पहचान होती है और उनको उन्होंने ना उनको अपना एक कारोबार अपना धंधा अपना बिजनेस बना लिया है जैसे मिट्टी से बने सारी चीजें बर्तन वगैरह और माता जी की मूर्ति है गणेश जी के मूर्ति है त्योहारों पर ये मूर्तियाँ वगैरह भी बनाते हैं और हम बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं और जो आदिवासी होते हैं वो आदिवासी भी झोपड़ियों वगैरह में रहते हैं लेकिन वो भी अपना काम करते हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही ज्यादा काम करते हैं वो भी और ओ वो क्या डांस के लिए भी वो ना डांस और गाने के लिए भी आदिवासी लोग फेमस होते हैं जो बिल होते है वो भी लोहार से बनी लोहे की चीजें वगैरह ये भी बनाते हैं झाड़ू वगैरह बनाते हैं लेकिन जो कुम्हार है वो तो मिट्टी के बर्तन बनाता है और उसी से उसकी पहचान होती है और जो लोहार है वो भी लोहे से बने सारी चीजें बनाता है और उसी से उसकी पहचान होती है इसी तरह से हमारे देश में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं अलग अलग जाति के और उन्होंने अपनी जाति को अपना वो बिजनेस बना लिया है